چوڑیاں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں ان کی آواز مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی پتہ نہیں لڑکیاں کیسے پہن لیتی ہیں مجھے چوڑیاں ایک بار گفٹ میں ملی تھی جو کہ بہت بری تھی لیکن گفٹ کی چیز تو رکھنی ہی پڑتی ہے اس کی کوالٹی اللہ توبہ ایک بار پہننے میں ہی سارا کلر اتر گیا اور ایک بار میں نے چوڑیاں خود خریدی تھیں جو کہ میں نے اپنی پہن کے لیے خریدی تھی جو بہت مہنگی بھی تھی اور پھر بھی اس کو دو بار یوز کرنے کے بعد ہی سارے نگ اتر گئے اس لیے مجھے چوڑیاں بالکل پسند نہیں ہیں ان کی کوالٹی خراب نکل جاتی ہے اور وہ چھن چھن کرتی کوئی بہت بری لگتی ہے اور ہمارے یہاں لڑکیاں چوڑیاں پہننا سنت ہے لیکن مجھے بالکل نہیں پسند